हैलो हा तव्हां गैस सिलेंडर मां पिया ॻाल्हायो मां जितू अमरानी पियो ॻाल्हायां अजमेर राजस्थान मां मां तव्हांजे हितां गैस सिलेंडर बुक कयो हो छोकी मुंहिंजे घर जो मुहरत आहे हाणे मां घर में मुहरत रखायो आहे माण्हुनि जी रोटी रखाई आहे त मां ॿ ॾींहं अॻु तव्हांखां तव्हांजे गैस सिलेंडर बुक कयो हुओ त बसि तव्हांखां मूंखे इहो पुछिणो आहे की चोवीह तारीख़ मुंहिंजे घरु ऐं छवीह तारीख़ मुंहिंजे घरु फंक्शन आहे माफ़ कजो छवीह तारीख़ मुहिंजे घरु फंक्शन आहे त छवीह खां पहिरीं पहिरीं तव्हां मूंखे जानकारी ॾींदो की छवीह खां पहिरीं पहिरीं गैस सिलेंडर असांजो अची वेंदो या न छोकी तव्हां मां पहिरीं बुक कयो हुओ त चोवीह तारीख़ ताईं त अची वेंदो इहा ॻाल्हि त चई हुई त छवीह तारीख़ मुंहिंजो फंक्शन आहे घर में फंक्शन आहे त बसि तांखां हथ जोड़े करे गुज़ारिश आए कि तव्हां मूंखे इहा सॼी जानकारी ॾेई सघो था की छवीह खां पहिरीं पहिरीं गैस सिलेंडर मुंहिंजे घरु पहुचाईंदा या न